आतां अशें पळोवंक गेल्यार म्हणटल्यार प्रत्येक स्टेटीचो प्रत्येक कल्चर आसा आतां अशेंय आसना की बाबा प्रत्येक स्टेटीचो कल्चर प्रत्येक मनीस पळोवपाक वयतलो पूण आमचो गोंयचो सुद्दा कल्चर आनी एक असो आमचो हेरीटेज म्हणटकूच कल्चर आमच्या गोंयचो हेरीटेज खूब खूब भायल्या शहरांत सुद्दां आमचो गोंयचो हेरिटेज हो एक फेमस आसा गोंयांत सुद्दां भायले लोक खूब गोंयांत ट्रॅवल करतात पळोवपाक की गोंयचो कल्चर कितें आसा तो पळोवपा खातीर आतां असोच आमच्या गोंयांत लोकोत्सव हो कितकीशींच जागे आतां वर्सां मिरामार घडटा म्हणटकूच आमचे हातूंत लोकोत्सवांत दाखोवपाचो मुद्दो कितें की लोकोत्सव लोकोत्सवांत सगळे लोक आमचे एकठांय येता गोंयचें म्हणून गोंयचो सुद्दां लोक आनी गोंयच्या भायलो लोक गोंयचो कल्चर आनी गोंया भायलो कल्चर हो सगळो थंयसर एक एंटरटेर्नमेंट म्हणजे एंटरटेर्नमेंटूय जाता आनी गोंयच्या लोकांक भायल्या लोकांचो जो कल्चर कितें आसा जावं ते गुजराताचो बाबा एक महाराष्ट्रातलो आनी आमच्या आयल्या पयल्यान दर एक तमीळनाडू केरला ह्या सायडीचो कल्चर कितें हो थंयसर एक धाकटो धाकटो ताचो प्रदर्शन प्रदर्शन करून म्हणजें कितें एक शॉर्ट शॉर्ट ए ताचे वयल्यान दाखोवन करून गोंयकारांक भायल्या लोकांचो कल्चर कितें आसा तो कळटा हो घडोवन हाडपाचो मुद्दो म्हणल्यार कितें की हो चडसो असोच जानेवारी फेब्रुवारी ह्या म्हयन्यांत जाता त्या भायर ताचो स्टॉल्स लागता फूड स्टॉल्स म्हण त्या हातूंत फूड स्टॉला वयल्यान भायल्या स्टेटीचो बाबा एक मेन फेमस असो खंयचो डीश म्हूण थंयसर लोक आपले लायता स्टॉल्स लायता त्या स्टॉला वयल्यान आमचो गोंयचो लोक ताचो आसवाद घेता आमचे एक दर आतां आमचो गोंयचो एक फेमस आमचें फीश थाली रायस करी म्हणटा तें तें सुद्दा थंयसर एक स्टॉल आसता ह्या वर्सा लोकोत्सवाक इतकी गर्दी जाल्ली की सॅटर्डी सनडे इतकी गर्दी जाल्ली की लोकांक चलपाक आतां वाट नासली स्वताहून हांव विटनस आसलो त्या हाचो म्हणटकूच अशें कितें आसा सगळ्या आमच्या गोंयांत अशे खूब तरेचे कल्चर आमचे गॉर्मेंट सुद्दा हातूंत दाखयता कित्याक इफी लोकोत्सव ह्या आमच्या गोंयांत एवरी इयर घडटा